हय शिकिल्ले मनीस बरे शिश्टाचार आशिल्ले तत्वाक पाळो दिता अशें म्हाका दिसता शिकिल्लो मनीस केन्नाच खोटें उलोवपाचो ना तो सदांच सत्यवादी आसता तो बरे विचार करता आनी ते बरे विचार दुसऱ्या भितर रुजोवपाचो यत्न करता तो सदांच नियम पाळटा ताच्या जिवनात शिस्त आसता शिस्त आसत जाल्यार सगळें बेस बरें जाता एका कुटुंबात एक शिकिल्लो मनीस आसत जाल्यार सगळें कुटूंब वेवस्थीत जीण जगपाक शकता ताच्या कर्तुत्वान तो दाखोवन दिवपाक शकता की शिक्षणांत सगळें आसता ताचे वागणूक सामकी नम्र आसता ताका कोणा बद्दल द्वेश आसना नमळकायेन तो आपल्या भितर आशिल्ले शिश्टाचार दुसऱ्या भितर रुजोवपाक शकता म्हूण शिक्षण खूब म्हत्वाचें हो समाज सुदारतलो जाल्यार आयज प्रत्येक घरात शिकलेल्या मनशाची गरज आसा शिकलेलो मनीस धा फावट विचार करता आपणें किदें करपाक जाय तो सदांच बऱ्या तत्वाक पाळो दिता हातूंत आनी दुबाव ना